हेलो हाँ बोलिए हम दरभंगा जिला से

हम लोग का गाँव में महादेव पूजा होता है भोला बाबा के बहुत अच्छा है जो माँगते हैं ऐसे पूरा होता है तो हम लोग यही पे पूजा करते हैं भोला बाबा के महादेव पूजा कराते हैं भोला बाबा के करते हैं यानी सब चीज सब चीज मँगाते हैं सब चीज अच्छा से सजा बजा के बैठ के सब लोग मिल के पूजा करते हैं जो माँग मन से करते हैं ऐसे पूरा हो जाता है इसीलिए हम लोग ज़्यादा महादेव पूजा करते हैं भोला बाबा के मानते हैं

आप लोग वैशाली जिला के है न

हम दरभंगा के है हाँ तो हम लोग का गाँव है हाँ हम लोग का पूजा होता है कहते हैं न जो हम लोग भी पूजा करते हैं भोला बाबा के महादेव पूजा करते हैं पूजा को बहुत अच्छा से करते हाँ सब भगवान को पूजा करते हैं बहुत अच्छा से सब समधी मिलके